न हलो रॉयल होटल मां प्राची श्री ॻाल्हायांव मां कुझु समय पहिरीं तव्हांखे हिकु ऑडर ॾिनो उहो ऑडर हुओ कढ़ाई पनीर बिरयानी नान मां ऑडर ॾियण जे वक़्तु तव्हांखे पंहिंजे झूने घर जो पतो ॾेई छॾियो मां तव्हांखे झूनो पतो ॾिनो हुओ ग्रीन पार्क सोसाइटी फ्लैट नंबर ॿ सौ ॿ रीजेंसी गार्डन रतन गार्डन जे पासे में चोपड़ा कोरट ते पर मां हाणे पंहिंजो घरु शिफ्ट करे छॾियो आहे ऐं मुंहिंजो नयो पतो अथव साईं श्रद्धा अपार्टमेंट जी सेवन ग्राउंड फ्लोर चोपड़ा कोरट जे पोयां उल्हासनगर टे में मां ग़लतीअ सां तव्हांखे एड्रेस बि ॿुधाए छॾी त मां जेके हाणे तव्हांखे एड्रेस ॿुधाई आहे त उनजी एड्रेस ते मूंखे मुंहिंजो ऑडर मोकिलियो मां तव्हांखे जेको ऑडर ॾिनो हुओ उहो ई मोकिलिजो ऐं मूंखां जेकी मिस्टेक थी आहे उहो माफ़ु कॼो थैंक यू